हम मछली पालन के लिए हम जगह जगह तालाब खुदवाते हैं तालाब में सफाई सफाई का करवा के उसमें जाैन है मछलियाँ मछलियों के बच्चे लाकर तालाब में डालते हैं छोटी छोटी मछलियाँ लाते हैं डाल के उसमें उसको जऊन है चारा खिलाते हैं पालन पोषण करते हैं और जो है उनकी देख रेख करते हैं और जगह जगह तालाब खुदवाकर पूरे ज़्यादा संख्या में मछली पालन का प्रयोग करते हैं हमें उससे लाभ होता है मछली पालन से हमें बहुत अच्छा लाभ होता है जैसे कि तमाम किस्में होती हैं मछलियों की जैसे घास कटल और भी तमाम किस्में होती हैं डाल के उसमें मछलियाँ बढ़ती हैं पालन पोषण करते हैं और मछलियों के जो नाम हैं वो जैसे घास कटर है ये जो है घास भी ज़्यादा खाती है इसमें केले वेले वगैरह के पेड़ ओंड़ डाले जाते हैं उसको ओ खा जाती है जैसे कि घास ही डाली जाती है वो भी खाती है मछलियाँ हमें मछलियाँ पालन से हमें बहुत बड़ा लाभ होता है इसलिए जो है हम जगह जगह तालाब खुदवा के उसमें पालन करते हैं मछली पालन करते हैं और और भी मछलियाँ अरे ये सब क्या हो गया मछली पालन करने के लिए हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं जगह जगह तालाब खुदवाते हैं तालाब खुदवा के उसमें मछली छोटे छोटे बच्चे डालते हैं पालन पोषण करते हैं मछलियों के लिए चारा दाना भी डालते हैं और खिलाते हैं तो जब मछलियाँ बड़ी होती हैं उनको पकड़ के हम जऊन है बाजार या मंडी ले जाते हैं उनको विक्रय करते हैं उससे हमें बड़ा लाभ होता है इसी प्रकार जो है हम मछलियाँ पालन करते रहते हैं और तालाब में मछलियाँ पालते रहते हैं इससे हमें बहुत बड़ा लाभ होता है और भी सभी लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि जो है व्यापार के लिए इसी प्रकार के जो है सब धंधे करना है जो है सब मछली पालना है तालाब खुदवाना है सभी को लोगों को बताते हैं प्रयास करते हैं बढ़ाने के लिए और भी मछलियाँ पालते हैं और फायदा उठाते हैं और भी मछलियों के पालने से हमें हमारा काम चलता है हमारा परिवार चलता है इससे जो है हमारे परिवार के भरण पोषण होता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मेहनत करते हैं तभी हम लोग हम लोगों को आराम मिलता है और भी सभी लोगों को बताते हैं उनको भी यही करते हैं तालाब में मछलियाँ डालते हैं और पैदावार बढ़ाते हैं उनका भी जऊन है भरण पोषण होता है सभी लोगों को लाभ होता है और भी सभी